फोटू महाराज फोटू खिच्चने दा मतलब एह् होंदा कि जे ओह् घरा अग्गै पिच्छै जान कुतै इयां चक्कर चुक्कर लाने गी करू उड़ी कोई चीज पसंद उठी आई जां कुतै कोई जानवर लब्भी जा नुआढ़ा फोटू खिच्ची उड़ेआ जां जां कोई पेड़ पौधा लब्भी गेआ कुतै अपने ग्रां च नेईं ओह् फ्ही लब्भी जा नुआढ़ा फोटू खिच्चू उड़ेआ जां कुतै दर्शन दुर्शन करने गी गऊ उठे कुतै अग्गै पिच्छै कोई बी जेह्की चीज जेह्ड़ी पसंद आई ते जानवर लब्भी गेआ कुतै जेह्का कुतै नेईं होवे नुआढ़ा फोटू खिच्चेआ फेसबुक उप्पर चाढ़ेआ जेह्दे पर चार लाइक बज्झन फ्ही जियां कुसा होर दे फोटू चाढ़ी उड़े फोटू चाढ़े फ्ही लोग बी आखदे बाकय यार चाढ़ेआ तूं ऐं जियां अपने इक्क दोस्त ऐ अपना इक्क नीटू कुमार ऐ ना ओह् आखदा भाई विक्की भ्रा फोटू कुत्थुआं खिच्चेआ तूं एह् में आखना नेईं यार में अग्गै पिच्छै गेदा हा कुतै उत्थै खिच्चेआ फोटू आक्खा दा बड़ा शैल फोटू खिच्चेआ में आखेआ कि चल अग्गै पिच्छेैफोटू खिच्चना पौंदा ते आक्खा दा यार मेरा बी खिच्चना हा ते फ्ही नुआढ़ी बी सेल्फी सुल्फी खिच्चियां ते आक्खा दा बड़ा शैल फोटू खिच्चेआ जियां अस फोटू पसंद करने आं जियां अग्गै पिच्छै गऊ उड़े फोटू खिच्चने दा फोटू खिच्चने दा मतलब एह् हुंदा की यादगिरी रेई जंदी अस भाई फ्लानी जगह गे हे असें फोटू खिच्चेआ जां कुतै अग्गै पिच्छै गेदे होन ते फोटू खिच्चेआ जेल्लै कुतै दिक्खना होवे याद चेत्ता आई जंदा आं भाई फ्लानी जगह गेदे हे